कुझु ॾींहं पहिरीं मां आधार काड में पंहिंजो फ़ोन नम्बर बदिली करण लाइ अपील कई हुई पर अञा ताईं हुनजो कुझु रिप्लाय कोन आयो आहे इनकरे मां विनती कंदसि त जल्द में जल्द मुंहिंजे आधार काड जो फ़ोन नम्बर बदिलाए करे मूंखे पंहिंजो नओं आधार काड ठाहे ॾियनि